न'आव गंसे बिबार बारिखौ सामलायनाया बेसेन खमानो मानो होनब्ला बेसेन नांगौ जाया बांसिनानो एसे बेसेनावनो जायो मानो होनब्ला गावनो बिबारखौ लाबोनानै गाइना गाइ गाइ गाइयो जेब्ला अब्ला बिबार बागानखौ साखोन सिखोन खालामनायाव गोबां सम लाया गाव न'खरनि मानसिफोरखौ लोगो लाफानानै साफा खालामोब्ला इसेबां बेसेन थाङा बिबार बागानाव हाजिरा होलायनांगौ गोनांथि गैया मानो होनब्ला इसेबां गाज्रि जाया मानो होनब्ला बायदिसिना गोबां हाग्राफोर रज'आ बेखौ नों सानफ्रोमबो दसे दसे साफा खालामबाय थाब्लानो बिबार बागाना साफा थायो गंसे न'आव बिबार बागान बा बानायनाय समाव गाव गावनि खरसायानो जाया होननो थांब्लाबो मानो होनोब्ला गाव बिबार बायनायाव इसेबां खिनि बेसेन थाङा गावनो साफा खालामनानै गावनो गायब्ला खम खरसायावनो बिबार बागानखौ बानायनो हायो आरो बिबार बागानखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय गोबां सम नाङा दसे दसे साफा खालामब्लानो बिबार बागाना साफा थागोन बिनिफ्राय इसेबां बेसेनथ' थाङा मानो होनब्ला बिबार बागान मोनसे बिबार बागानाव इसेबां खिनि मावनांगौ खामानि थाया दै आरो एसे हासार बेफोरखौल'सो होनांगौ जायो ओंखायनो बिबार गंसे बिबार बागान सामलायनायाव गोबां बेसेन थाङा होननानै आं बुंनो सानो